فوٹو گرافر اور تصویر کے بیچ میں ایک اہم رشتہ ہوتا ہے جو اِن کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب لاتا ہے فوٹو گرافر ہمیشہ جب بھی فوٹو گرافی کرتا ہے تو دوسروں کا بھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی فوٹو گرافی میں وہ دکھانا ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ کس طرح سے فوٹو کھینچ کر کے دوسرے لوگوں کا کس طرح سے بھلا کیا جا سکتا ہے جو کہ فوٹو گرافی میں ایک اہم کہ کردار ادا کرتا ہے فوٹو گرافر ہمیشہ دوسروں لوگوں کو بھلائی کرتا ہے چاہیں وہ کسی بھی علاقہ سے ہو یا پھر کسی بھی کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہو جو اُس کو فوٹو گرافی میں لانی ہے وہ اُس کا پورا استعمال کرتا ہے جو فوٹو گرافر کا رشتہ ایک فوٹو تصویر سے بالکل ملاتا ہے فوٹو گرافر ہمیشہ فوٹو گرافی کو اُس لیول تک اُس لحاظ سے کرتا ہے جو کہ اُس کے دائرے میں آتا ہو اِس میں بہت سے فوٹو گرافر ایسے ہوتے ہیں جس کو بہت لگن سے اور محنت سے کرتے ہیں چاہے سماج کی برائیاں ہوں یا پھر غریب لوگ ہوں یا پھر اور دوسرے دنگائی لوگ ہوں جو سماج میں بُرائی پھیلاتے ہیں اُن کو بخوبی وہ اپنی فوٹو گرافی کے مادھیم سے دکھاتے ہیں